मबाइलजों रां बिलाइनो हाग्रा जेरै बे गुगोलपेफोरखौ बाहायफेरबाय नाथाय बेफोरनि बागै मोजांबो बुंनो थाङोबा गाज्रिबो जेरै गुगोलपे फनपे पेटिएम जिपे बायदि बायदि पे खालामग्रा दङ मबाइलनि गेजेरजोंनो जेब्ला जों बेफोरखौ बाहायो जोंनि एखाउन्टाव बा बेंक बेलेन्सआ गैयि जालाङो आरो जों बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला थाइसेबो थाखा थायि जालाङो जों बेफोरखौ बाहायनाय सर'आ हुदाया गाज्रिबो बुंनो थाङोबा मोजांबो जेब्ला नोङो नोंनि आखायाव केस बा बिलाइ गैयि जायो अब्ला नोङो बेखौ नांगौ समाव बेखौ बे अनलाइन खालामनानै होनो हायो आरो बेफोरखौ लायोब्ला गाज्रिबो मानो होनोब्ला नोङो गोसो जाब्लानो जादला जादलि पे खालामनाय बेफोरबायदि एखाउन्टनि गावनि दोननाय बुथुमनाय फैसायाबो जोबजोबो

बेफोरबायदिखौ जोङो गुगोलपे फ'नपेफोरजों जेरै मबाइल दाता दाननाय सोनाय मबाइल रिसार्ज सोनाय बेफोरबायदियावबो गोबां थाङो फैसाया दा बेफोरबायदि बाहायबाय थानायावनो जोंनि बे दोनथुमनाय माखासे फैसाया गोमालाङो दा बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला खहाबो आरो बेफोरखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा जेबो खहा गैया आरो बेनि बादै बेनि फारसे मोजांबो मानो होनोब्ला बे गुगोलपे फ'नपे थायोब्ला नों जेब्ला बबेबा लामा ससेयाव थांगोन नोंनि आखायाव फैसा गैयि जागोन अब्ला बे फैसा गैयि समाव नोंनि मबाइल बा माबा मोनसेजों बा ए टि एम कार्दजों पे खालामनो हायो बेफोरखौ पे खालामनानै जोङो फैसाखौ हरनो हायियाव अनलाइनाव जों बे गंसे जानबुं बा मबाइलनिफ्राय बे गंसे जानबुं मबाइल एकाउन्टाव जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो दा गुगोलपेनि रोखोमा जादों स्केन खालामग्रा केमेरा आरो मोनसे किउ आर कद बेफोरबायदि थायो जों दा बेफोरबायदि किउ आर क'दखौ स्केन खालामनानै जों हरो आरो जाय हरो बेखौ जोङो दाइरेक्ट कन्टेक्ट नामबार बा मबाइल नामबाराव जों दाइरेक्ट मानि ट्रेन्सफार खालामनो हायो दा मानि ट्रेन्सफारआ जादों गोजाननि जायगायाव थानानै गुबुन सासेनो फैसा दैथायहरनाय बा हरनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मोजाङै बाहायोब्ला जों हरनांगौ जोंनि रांखौ हरनो हायोब्ला गोजाननिफ्राय मोजां बे गोजाननि लामाखौ खाथि बानायनाया खाथि बानायनानै होयो दा जों जेरै मबाइल दखान बा गारि दखान बेफोरबायदियाव थाङोबा जोङो इ एम आइ फाइनेन्स दाइरेक्ट मबाइलजोंनो जोङो पे खालामनानै हरनो हायो दा बेफोरबायदियाव बाहायथावना गुगोलपे फनपे एप्पोलपे पेटिएम बेफोरबायदिआ दा जोङो बेफोरखौ बाहायनो रोङिआवसो गाज्रि मानो होनोब्ला जोङो गावनि एखाउन्टनि फैसाखौ रिचार्स दाननाय दाथा दाननाय बायदि बायदि रोखोमाव जोङो जानाय लोंनायाव पे खालामनाय बेफोरबायदियाव जोंनि एखाउन्टाव फैसा गैयै जोबलांनो हमो जेब्ला जों बेफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोंगोन अब्लानो मोजां जागोन जोंनि दारै आथिखालाव बांसिनानो गुगोलपे फनपे पेटिएम बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो दायो आं फ'नपे बा गुगोलपेफोर सालायनाया थ्रि मान्थ फ'र मान्थसो जाबाय बेफोरबायदिनो दा बेफोरखौ बाहायनायावनो फैसाफोरा जोबलाङो बा रांफोरा जोबलाङो

जेब्ला नोङो नोंनि फैसा दोनथुमनाय एबा माबानायखौ बाहायालासिनो बेफोरखौ जोङो नांगौ खामानियावल' गुगोलपे फनपेफोरजों हरनाय जानला मानला खामानियाव जानाय लोंनाय एबा सोरनोबा रिचार्स मबाइल रिचार्स दाननाय दाता बेफोरबायदियाव जोङो बाहायोब्ला जोंनिया गोबां खहा दङ बेवहाय दा जोंहा मोजाङै बाहायनो जेरै जोंनि माबा मोनसे गोजाननिफ्राय रां दैथायहरनो थाखाय रां दैथायहरनो थाखाय दा जोङो बेयाव फैनानै होफैनांलिया दा बेफोरखौ जोङो गोजाननिफ्राय न'आव बा बबेबा लोगोनो बा सोरनोबा रां दैथायहरनोब्ला मबाइलनि कन्टेक्ट नामबारफ्रावनो जायो बा एखाउन्ट नामबार बा फ'नपे गुगोलपे बेफोरावनो जायो दा बेफोरबायदियाव फनपे गुगोलपेफ्रा मोजां बुंनो थाङोब्ला बाहायनो रोङोब्ला गोबां मोजां गुगोलपे फनपेआ नाथाय जाय बाहायनो रोङा बिनिनो खहा एसेनोसै